पहले या हाणे में इलाही फ़र्क़ु अची वियो आहे और हाणे माण्हू पाण हू त ॾिसी ॾिसी पहले माण्हू टी वी ते ॾिसी करे सिखंदो हुयो हाणे छा आहे कि माण्हू मोबाइलनि ते किथे स्टेज ते ॾिसऊं था पिया त ॿार उते बि ॾिसी करे सिखनि था पिया कि हा भई असांखे सिखणो खपे और इहा चीज नई आहे और असांजे लाइ करियर जे लाइ बि सुठो आहे और ॿार खे सिखणो आहे और पाण में छोकिरियूं मिलनि थी पयूं दोस्त मिलनि था पिया यार मिलनि था पिया त मां उते ई गॾु मिली के पंहिंजो सिखनि था पिया फैमली बि अॼु कल्ह कोई पीछे नथी हटे पए फैमिल्ली बि चए थी कि न ॿार इन्हीअ सां ई त नॉलेज वधंदी आहे माण्हू सिखंदो आहे ॿार और पाण में असां पहले कीअं सिखंदा हुयासीं कि भई पहले कोई वॾा माण्हू चवंदा हा कि न इहो सुठो कोन्हे लेकिन अॼु उहे ई मा चयनि था पिया कि न ॿार खे त इहा ई त सिख सिखणो खपे और ज़रूरी बि आहे